बारिशके समयमे आदमीके जादा भिजल नहि रहैके चाही भिजल कपड़ा भी नहि पिनहैके चाही बचावके लिए सिर जादा नहि भिजल रहैके चाही आओर डिब्बा डिब्बीमे पानी भरल नहि रहैके चाही ओहिसे डेङ्गू भऽ जाइ हइ पानी अपना साफ सुथरा रखैके चाही आओर ठण्डाके मौसममे आदमी बचावके लिए कपड़ा भी छोट छोट बच्चाके लिए कपड़ा भी भरि देह कपड़ा पिनहाके रखै हइ सिआन भी अपना बचावके लिए कपड़ासब बचावके लिए पिनहै हइ आओर आओर बच्चासभ अपना बिमार नहि पड़ै सिआन भी अपना बचावके लिए पिनहतै तऽ बिमार नहि होइके चाही इएहसब बात हइ आओर बच्चासभपर धिआन राखब